میرے یہاں سب سے زیادہ کرکٹ کھیلا جاتا ہے کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے سب کو پسند میرے گاؤں میں سب سے زیادہ کرکٹ کھیلا جاتا ہے اور سب کو پسند ہے کرکٹ سب سے زیادہ ہم کھیلتے ہیں کرکٹ میں میں کھیلتا ہوں میرا دوست لقمان ساجد اعجازل صداب

کرکٹ میرے خیال سب سے اچھا کرکٹ کرکٹ ہے تو کرکٹ میں بھاگنا دوڑنا بولنگ کرنا یہ سب ہم کو بہت پسند ہے سب سے زیادہ بیٹنگ کرنا بیٹنگ میں جب اور ہاتھ گھما ہوا باول یہ سب تو سب سے اچھا ٹپو ٹیپو تو بہت کم کھیلتے ہیں یہ سب سے جیادہ کھیلتے ہیں کرکٹ اور بڑے بڑے آدمی بھی دیکھنے آتے ہیں کرکٹ اگر ٹولہ اولا پروس اڑوس کا آدمی دیکھتے ہیں کرکٹ سب سے زیادہ میرے ادھر کرکٹ ہی دیکھا جاتا ہے اور میرے خیال سے سب سے اچھا کھیل ہے تو کرکٹ ہے اور میرے خیال سے لگتا ہے سب کو کھیلنا چاہیے یہ کرکٹ کیوں کرکٹ سب سے اچھا ہوتا ہے کھیل کہ کرکٹ ایک ایسا کھیل یہ ہے نا سب سے سب کو یہ کھیلنا چاہیے کرکٹ میرے خیال سے اور کرکٹ میں جو مجہ آتا ہے ن وہ کسی کھیل میں ہم کو مجہ نہیں ہوتا ہے کیوں کرکٹ ایک ایسا اچھا گیم ہے میں میرے لیے تو بہت مہتوپورن ہے اس لیے سب کو کھیلنا چاہیے کرکٹ میرے خیال میں